असांजे खेत्र में युवाउनि जी सफालता लाइ गौरमेंट खे कई स्कीम हलाइणु खपे जीअं रोजगार जो रोज़गार में रिण उपलब्धु कराइण या उन्हनि खे कम सिखाइण महिलाउनि खे ग़रीब महिलाउनि खे कम सिखाइण उन्हनि लाइ उन्हनि खे रिण उपलब्धु कराइण बैंकुनि खे बि उनमें सहायता करणु खपे जीअं नंढो लघू उद्योग करे सघनि ग़रीब माण्हू कोई बि रोजगार करण चाहिन त उनखे बैंकू या सरकार जी तरफ सां रिण उपलब्ध थिअणु खपे जंहिंसां की उन्हनि खे पैसो लॻाइण जी समस्या सां हल मिली वञे उनखां अलावा उन्हनि खे कई तरीक़े सां रोज़गार सिखाइण बि खपजे जेको असांजी गौरमेंट सिखाए बि रही आहे और कई रोजगार आहिनि जीअं अगरबतियूं ठाहिण मोमबतियूं ठाहिण डिया ठाहिण इन टाइम सां उन्हनि खे सिखाए करे और और जेतिरो थोड़ो घणो धन थी सघे सरकार या बैंकियूं रिणोजित तौरु सां उपलब्धु कराए रखेन जंहिंसां की उन्हनि खे रोज़गार करण में आसानी थिए और उन्हनि सां संबंधित उन्हनि खे जेकी सामान खपेन उन्हनि लाइ बि रिण उपलब्धु खपेन जंहिं मोमबत्ती जा सांचा हूंदा आहिनि या डीयन जा साचां हुजनि या डीयन जो थोरो घणो ठाहिण जो हुजे इन प्रकार सां और बि नंढा वॾा उपकरण जेके ज़रूरत आहिनि हो सरकार खे रिण जे रूप ॾेई करे उपलब्धु कराइणु खपे